असां सिंधियुनि में न वधीकतर कढ़ी चावंर खाईंदा आहिनि बिहु पटाटा खाईंदा आहिनि आनी बसर थी विया भूगा चांवर टूक आलू थी विया टमाटन जी चटणी ते कोकी खाईंदा आहिनि पसंदि कंदा आहिनि भीअ मिया खाईंदा आहिनि इलाही पसंदि कंदा आहिनि असांजे हिते भुगी भाॼी बि वधीक खायां भुगी भाॼी भुगा चांवर खाईंदा आहिनि